ہم نے ایم آئی کا موبائل جو لیا تھا وہ بڑا بہتر ہے اس کی اسکرین بھی بہت صحیح ہے اور اس کا کیمرا بھی بہت اچھا ہے فوٹو بہت کلیئر آتے ہیں اس کی بیٹری کا بیک اپ بھی بہت عمدہ اچھا ہے کافی دیر تک چلتی ہے موبائل بہت بہتر ہے